جب ہماری آواز خراب ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں اسے ٹھیک کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں کوئی سی بھی چیز آتی ہے بہت ساری چیزیں کھانے کی ان میں سے کھا لیتے ہیں تو آواز تھوڑی ٹھیک ہو جاتی ہے کھا کے سو جاتے ہیں صبح کو اٹھتے ہیں تو آواز صحیح ہو جاتی ہے اور صبح کو گرم پانی سے نمک کے پانی سے غرارے بھی کر لیتے ہیں تو آواز اور صاف ہو جاتی ہے تو پھر ہم جب بھی گاتے ہیں گانا تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ تھوڑی ہلکی آواز میں پڑھیں گائیں کیونکہ جب بھی ہم گائیں گے ہلکی آواز میں جو تر وہ ہے انداز وہ اچّھا نکلتا ہے تو تیز آواز جو کر دیتے ہیں نا تو آواز پھٹنے لگتی ہے تیز آواز میں اچّھا بھی نہیں لگتا لگتا ہے کون چنگھاڑ رہا ہے یہ تو ہلکی آواز رکھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں جو اچّھا انداز نکلے لوگوں کو پسند آئے اس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچّھا لگے لوگوں کو ہلکی آواز میں گائیں بھاری نہیں ہو کیونکہ وہ تو بعد میں ایڈیٹنگ سے صحیح ہو جاتی ہے اتنی بھی ہلکی نہیں ہو جو دوسرے انسان تک نہ پہنچے مطلب کہ نارمل آواز جیسے کہ اپنی آواز میں ہم صحیح جتنا ہم صحیح سے گا سکتے ہیں گانا اتنی آواز ہم کر نکالتے ہیں یہ نہیں زیادہ تیز آواز بھی پھٹتی ہے خراب بھی ہوتی ہے تو اچّھا بھی نہیں لگتا سننے والے کو برا لگ جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچّھے سے گائیں تو آواز صحیح ہو کے ہو جاتی ہے پھر اسے ایڈیٹنگ کرتے ہیں پھر بیک گراؤنڈ لگاتے ہیں اس کے اندر پھر دوستوں کو دکھاتے ہیں ہاں بھائی میری آواز کیسی لگ رہی ہے صحیح ہے یا بیکار لگ رہی ہے آواز جب انہیں دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں تمہاری آواز ٹھیک لگ رہی ہے پہلے سے بہت بہتر ہے پھر ہم جا کے انسٹا گرام یا فیس بک پر اسے ریل کو شیئر کر دیتے ہیں پھر وہ آگے چلتی ہے اور کمینٹس آتے ہیں لوگوں کے اچّھے اچّھے ایسے آواز ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے